जों दै दैज्लां बोथोराव खोथिया फोनानै जों दैज्लां बोथोराव हालएवनानै खोथिया फोनानै खोथिया जेब्ला पन्चलिस दिन ब्रैजिबा दिन जायो अब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानै फुनानै जोङो हाखौ ट्रेक्टरजों हालएवनानै हालएवनानै जोङो साइस खालायनानै जोङो खोथियाखौ फुनानै जों माइ गायो गायखांनानै जोंनि पन्द्र' सल्ल' दिननि गेजेराव जों हासार खनसे होयो हासार खनसे होनानै जोङो जेब्ला माइआ थिख सोमखांबोनायनि समाव आरो जोंनि जों सोमखांबोयोब्ला जोंनि एसे मास मास मोनसेसो थांनानै जों हासार गारबावो हासार गारनानै हासार होबावो जों माइआ जेन मोजां जाथों मोजां फिथाइ जाथों गिदिर गब्ल'थों माइ फिथाइआ एसे जिरजिरि जाथों होननानै आरो जोङो मेसें बोथोराव जोङो आरो गोजां बोथोराव जोङो जोङो खुसेर गायो खुसेर गायनानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो खुसेरखौ जोंनो दाननानै दाननानै जोङो बेलेगाव फानहरो आरो फानहरनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंनि जोंहा आरो जोङो जोङो थास' गायो थास'खौ जोङो बिस बिघा त्रिस बिघा गायो बेयावबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंहा जोङो आरो जोङो फाथो फोयो फाथो फोयो फाथो फोनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेलेकआव जों फानहरो फानहरनानै बिनि मुलाम्फाखौ जों आरो जों खिथि खिथि मावबावनानै बांसिन जों गोबां आरजिनो हायो रां आरजिनो हायो आरो जोंहा बेसर फोयो बेसर बेसर फोनानै जोङो गोबां रांबो दैथाय रां आरजिनो हायो आरो जोंहा जोंहा आरो गोबां खिथि दंबावो जेरै गय गयबो जोंहा गायो गायनानै गय गायनानै जोङो जेब्ला देरो देरनानै जोङो गय गयखौबो गोबां गोबाङाव जोङो फानहरो गोबाङाव फानहरो आरो फाननानै जोङो जोङो आरो जोंहा सिबिं फोयो सिबिं फोनाय आरो सिबिं फोयो